कला जेका आहे अस मानसिक रुप सां जेके रोगी आहिनि उन्हनि खे ॾाढी हेल्प मदद मिलंदी आहे ड्रॉइंग सां काफ़ी टाइम पास थी वेंदो आहे जीअं असां असां करोना जे टाइम ते मूं ऐं ॿारनि मिली करे स वॉल त सॼी पेंटिंग कयी चादरूं ठाहियूं छऊं पेंटिंग कयूं जे जेको बि टाइम मिलंदो हो हुन में असीं पेंटिंग कंदा हुआसीं डिफ़्रेंट डिफ़्रेंट हुन ई टाइम में असां मंडाला सिखी च यू ट्यूब चैनल सां घणई शयूं सिखियूं जेके जेको असांखे अनुशासन सां गॾु पंहिंजी मनोवृत्ति अॻियां लाइ अॻियां करण में मदद मिली